बिहार मे स्वास्थ्य के लऽ के जे एगो परेशानी बनल छलय ओहिमे बहुत जादे सुधार आबि रहल अछि बहुत जादे ओहिमे पहले तऽ गाँव के लोक ओते ध्यान नहि दै छलैथ ओहिमे लेकिन आब बहुत आदमी सब जागरूक भऽ गेलैथ ओहि पर ध्यान दै छथिन फिर भी बहुत ओहिमे सुधार लाबऽ के सरकार के अखनो भी आवश्यकता छै बहुत रोग के बारे मे लोक नहि जनै छलैथ जेनाकि भऽ गेल पोलियो पहिले एहि सब पर लोक ध्यान नहि दै छलखिन हँ लेकिन आब जेना घरे घरे सरकार नियम चलेलखिन तऽ आदमी सब घुमि घुमि के ड्रॉप पीअबै छथि तऽ आदमी सब जागरूक भेलैथ आब ओहि बीमारी के बहुत नहि के बराबर छै आब पोलियो सॅं आब बहुत कम परेशानी होइ छै एकदम जीरो के बराबर छै ओहिना फेर भऽ गेल एच आइ वी ओहो के बारे मे टी वी पर आयल लोक देखलक लोक जागरूक भेल समझलक जे एना मतलब अय चीज करबै तऽ एहिसे ई रोकथाम होयत तऽ फेर ओहू सॅं लोक ओहो चीजसॅं सावधान भऽ गेल ओहू कम भऽ गेलै अखन हाल फिलहाल मे करोना आयल छलय तऽ एतेक न्यूजमे एलै मोबाइलमे एलै एतेक बड़का एतेक पैघ बीमारी छलै हँ लेकिन अपन समझदारी से इंसान सब एक दोसरा से अलग रहलथि आओर एतेक प्रचार प्रसार भेलै जे आदमी सावधान रहलक तऽ ओहिमे आदमी सुरक्षित बुझलखिन जे हँ जे एकरा एना करबै तऽ मतलब की ठीक रहते तऽ ओ से भऽ गेलै एहि तरह से बहुत बहुत तरह के अखनो एहन बीमारी छै जैके बारे मे सरकार के जे से जानकारी देनाइ योजना चलनाइ बहुत ही जरूरी छै जब योजना चलेथिन ताकि कोनो भी आदमी ओकर प्रभाव से ग्रसित ओहि रोग के प्रभाव से ग्रसित नहि हो सकै छथि इसब सरकार के केनाइ बहुत जरूरी छनि आओर अभियो भी गाँव के आदमी खास कर हमर बिहार मे आदमी इसब अखनो भी दुःख तकलीफ के बड मतलब की नहि ध्यान दै छथिन ओते खास कऽ महिला के कोनो भी प्रकार के परेशानी होइ छनि तऽ ओहि पर नहि ध्यान दै छथिन होइ छनि जे ओहिना भऽ जाइ छै लेकिन हुनका अन्दर मे ई चीज लेनाइ जरूरी छै आ ओ चलि रहले है अभियान जेना की हमर आशा दीदी छथिन गाँव सबके तऽ ओहो सब जाके प्रेगनेंसीमे पहिले लेडीज सब ध्यान नहि दै छलथि हँ लेकिन आब जे छै से आशा दीदी सब समझबै छथिन ट्रेनिंग दै छथिन जे अहाँ एना खाउ एना रहू एहि तरह से रहबै तऽ अहाँके बच्चा जच्चा बच्चा दुनू स्वस्थ रहब ओहि पर ध्यान दै छथिन बहुत तरह के बच्चा के जेना की अभी प्रेगनेंसी टाइममे टीका लेनाइ ओहिसब पर ध्यान दै छथि तऽ एहिसे भेलैया की मतलब की आब सरकार जे जतेक अभियान चालू लगेलखिन हँ तऽ ओहिसब सॅं भेलैया इंसान जागरूक फिर भी बहुत तरह के छै एहन लोक जैके बारे मे लोक नहि खुलि के लेडीज चाहे जेंटस खुलि के नहि बात कऽ सकै छथि जे हम नहि केना कहू तऽ ओहि सबके बारे मे ई छै जे सरकार के एहन अभियान चलाबऽ के चाही जैके जैसे आदमी खुलि के अपन दुःख तकलीफ सब लग बाजि सकय डॉक्टर लग हर आदमी लग ओकरा सही समय पर उपचार होइ आ आदमी स्वस्थ भ जाय